हम कैमरे से इसलिए तस्वीरें खींचते हैं पुरानी यादगार को ताज़ा करने के लिए वह फ़ोटो लिया जाता है जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं अच्छी अच्छी जगह पर टूर करते हैं जैसे बंबई दिल्ली पटना कनाडा डूबे हिमाचल प्रदेश जब हम कहीं घूमने जाते हैं या राम मंदिर शिव मंदिर कहीं भी जाते हैं तो उस फ़ोटो को हम खींचते हैं और उसको हम अच्छी तरह से उसको सेव करके रखते हैं इसलिए की पुरानी बातों को ताज़ा करने के लिए हम लोग इसको फ़ोटो खीचते हैं और इस फ़ोटो को यादगार बनाकर रखते हैं अगर दिल करता है तो इस फ़ोटो को निकालकर एल्बम में भी लगा देते हैं सजा देते हैं ताकि कल की आने वाली पीढ़ी में वह देखे कि पुराने समय में क्या था और आज के समय में क्या है इसी के लिए इसी मौसम को पकड़ने के लिए हम देखते है कि फ़ोटो हम खींचकर इसी लिए रखते हैं कि उस फ़ोटो को जब भी दिल करता है जब अकेले बैठे रहते हैं तो उस फ़ोटो को देखते हैं कि हम वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए इसलिए पुराने यादगार को ताज़ा करने के लिए यह फ़ोटो को खींचा जाता है और उसे सजाकर लगाया जाता है कि यह फ़ोटो इसलिए खींचकर रखा जाता है कि पुराने समय में मेरा क्या मेरे देश का उजागर था और आने वाले समय में क्या है इसलिए हम जब कहीं टूर पर जाते हैं तो उस फ़ोटो को हम अपने मीडिया के द्वारा फ़ोटो खींचते हैं और कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचकर उसको हम अच्छी तरह से सेव करते हैं और सेव करके रखते हैं ताकि हमें याद बना रहे कि कल इस सन ईस्वी में वहाँ गए थे और उस सन ईस्वी में हम वहाँ गए थे इसी लिए यादगार को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो खींचकर सेव करके एल्बम में सजाकर रखते हैं ताकि मुझे याद बना रहे कि आने वाले समय में कैसा फ़ोटो का रिस्पॉन्स था और आज कैसा रिस्पॉन्स है पुरानी यादगार को ताजा करने के लिए ये फ़ोटो खीचा जाता है और सेव करके रखा जाता है